हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कला के उत्सव और कार्यक्रम होते हैं जिन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है कटपुतली का नृत्य कटपुतली के नृत्य को देखने के लिए हमारे क्षेत्र में दूर दूर से लोग आते हैं और उस नृत्य को देखकर बहुत मनोरंजन करते हैं और हमारी संस्कृति के बारे में जानते हैं इस कार्यक्रम में लोग बहुत दूर दूर से शामिल होते हैं और इसे देखकर बहुत आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम में कलाकार अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और उनकी जो कलाएं हैं उनको बताते हैं